ये फेस क्रीम फेरेन फेयर एण्ड लवली फेस क्रीम मैंने लगाई तो मेरे फेस को बिल्कुल सूटेवल नहीं है मेरे चहरे पर दाग़ धब्बे हो गए हैं उससे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो पता नहीं उस वक़्त लगाने से चेहरे में मतलब थोड़ी ख़ुश्क त्वचा हो जाती है और सर्दियों मे वाकई मे बहुत ज़्यादा चेहरे पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं इस वजह से मुझे ये क्रीम बिल्कुल पसंद नहीं आई मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं इसे